हलो मैडम नमस्ते मैं बहौत सब्ज़ी लाई हूँ ट्रकों पे आप सब्ज़ी लेना चाहेंगी क्या गोभी है भिंडी है टमाटर है लौकी है सब कुंटल के भाव से है आप लेना चाहेंगी

गोभी है मैडम पांच सौ रुपए कुंटल टमाटर हैं सात सौ रुपए कुंटल भिंडी है छः सौ रुपए कुंटल और लौकी है आठ सौ रुपए कुंटल

भाई ये किसानों को भी तो इतना कम में ही मिल रहा है जो हमें पड़ेगा हम वही दे रहे हैं है ना आप कुछ पचास सौ रुपए कम दे दीजिएगा और तो इससे कम नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें भी उसी भाव में पड़ रहा है हम दूर से ट्रक में लेके आ रहे हैं तो हमें भी तो उस भाव में पड़ना चाहिए हम ये क्या बताएं उनको

हाँ आइए तो सही बात तो उनके कदम में ही है

ठीक है मैं गोभी और टमाटर नहीं नहीं वो भी कुंटल के हिसाब से ठीक है

भिंडी मिलेगी ना ठीक हैं मैं आप आप करके दे देती हूँ आप मेरे खाते में डाल दीजिएगा ठीक है मैं आपको लिख के दे देती हूँ ठीक है मैं और निकलती हूँ देखती हूँ और आगे हाँ मैं निकाल के रख आप आइए